हा मां पंहिंजे खेत्र जे चङनि ई पार्टियुनि जे नेताउनि खे ॼाणंदो आहे जीअं सपा वारा थी विया बीजेपी वारा थी विया जनता वारा थी विया आम पार्टी वारा थी विया घणा ई आहिनि कुझ नेताऊं त असांजे बीजेपी जा जीअं लाल जी टंडन आशुतोष टंडन असांजो पार्षद वीरु जसवानी पेहले हुओ हाणे हुन जी घर वारी आहे असांजो अॼुकल्ह जो हितां जो एमएलए ओ पी मिश ओपी श्रीवास्तव उनी खे बि भली भांति सां सुञाणियूं ॼाणियूं ऐं इहे असांजे कॾहिं बी थोरे वॾे कम में समाज जे कम में गॾ ॿीठा हूंदा आहिनि जंहिंसां असांखे कोई दिक़त न ईंदी आहे हिननि जा एजेंडा इहे ई हूंदा आहिनि की असां समाज जे ऐं कीअं बि कंहिं दुर्बल जो मदद करे सघूं इहा उन्हनि जो ध्येय हूंदो आहे उन्हनि जी नियत में कोई अहिड़ो फर्क़ न हूंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं उन्हनि खां किथे चूक थी वेंदी आहे जेको असांखे लॻंदो आहे की उहो असां सां ग़लति थो करे पर अहिड़ो हूंदो न आहे